हम समस्तीपुर जिलाके वासी छिअनि हमलोक कृषिपर खासकर आधारित छी यहाँपर कृषिके आधारपर बहुत सेवा छै जइसेकि मत्स्ये हो गेल मछली पालन हो गेल मधुमक्खी भऽ गेल अहाँके ई देखै छिए कि हमरा यहाँ कि एट्टी परसेन्ट लोक छै जेकि किसानीपर आश्रित छै जेकि रोटी रोटी किसानपर ही आश्रित छै मछली उत्पादन बता सकै छिए कि किछु लोक जेकि मतलब बुझिऔ ट्वेन्टी परसेन्ट लोक जो मछली पालन करै छै आओर ट्वेन्टी परसेन्ट लोक मधु मधुमक्खी पालन करै छै जाहिमेकि किछु लोक देखबै तऽ बाहर सेलिन्ग करै छै इसमेसे खरिदके यहाँसे वहाँ कएली मतलब बेवसाइक रूपसे समझिऔ कि मतलब कृषिपर ही आधारित छै किछु लोक जे दस परसेन्ट जो कृषि मतलब अदर सेक्टरमे काम करै छै आओर बाँकी सभी जो लोक छै नाइन्टी परसेन्ट लोक जे कि किसान किसान कृषिमे लगल छै जइसेकि हम हम खासकऽ हमलोक तो हमसभ छी कि मतलब कृषिपर आश्रित छी अगर कृषि नहि छै तऽ हमलोक रोटी नहि हमरासभके रोटी नहि छै वएह कृषि छै ओहिके कारण हमरो हमरा आरके छै रोटी पानी सबचीज कृषिके वजहसे रोटी पानी जो भी छै से कृषिके वजहसे चलै छै मधुमक्खी पालन होइ मत्स्ये पालन होइ जे भी होइ लेकिन मतलब खासकऽ के मत्स्येके कारण ही होइ छै